हाँ हमसभ बिहा समस्ती बजारके आओर देहातके मे बहुतके फर्क आकाश पतालके फर्क छै जतेक सुविधा जतेक सुन्दर सुआदिष्ट भोजन शहरमे बजारमे देहातमे मिलै छै ओहन बजारमे कहिओ नहि मिलै छै अच्छा हमरासभके भोजनमे जतेक सर कुटुम नीक बेजाए आबै छथि छप्पन प्रकारके भोजन बेबस्था रखै छी इएहमे खानपानमे तरुआ रे तरकारी रे फल्लाँ रे पान रे कनि फल्लाँ रे नीक बेजाए बहुत तरहके हमरासभके रहैए बेबस्था आओर शहर बजारमे तऽ ओहिसभके कोइ बेबस्था नहि खास रहै छै ताहि सभ दुआरे दूधो दही हमरासभके मूल बढ़िआँ मूलमे से हमरासभके मिलैए एहिठाम देहातमे बढ़िआँ दूध मिलैए आओर शहरमे तऽ बुझिऔ जे कोनो फैकटरीके दूध आबै छै ओहिमे मखा मक्खन काटिकऽ राखि लै क्रीम काटि लै छै तकर बाद ओकरासभके दूध उपलब्ध होइ छै आओर हमरासभके तऽ किसान माल पोसैए दूध दहीसे पर्याप्त रहैए लेकिन वएह छै जे मजबूरी छै किसानके तऽ असलियतमे से ओकरासभके किछु ओहेमे दूध बेच बिकिनकऽ अपन समैओके अपन देखभाल करैए इएहसब लऽ कऽ चाहे खेलकूदमे हमरासभके बाल बच्चासभ मस्त रहैए बस शहर बजारमे देखै छिए जे आइ चाउमिन खाइए फल्लाँ खाइए चिल्लाँ खाइए आओर हमरासभके शुद्ध भोजन मिलैए हमसभ आरामसँ समयके अपन बितबै छी हमरासभके उमर एखन सतहत्तरि अठहत्तरि साल बितैए लेकिन हमरासभले कोइ फर्क नहि एखन हमसभ दवाइओ बिरो बहुत कम खाइ पिए छी आओर भगवानके दयासँ समय अपन बितल जाइए ताहि दुआरे हमरासभके इच्छा यऽ जे एहि मैथिलीके विकास होइ वि मै मिथिलामे हमरासभके समय एहिना बितैत समयके बितालीमे इएहसब हमरासभके सोच यऽ